हैलो जी आं जी बोलियै केह् चाहिदा आं जी बोल्लो समान आं जी आं जी बोल्लो ऐ साढ़े कोल फ्रिज़ साढ़े कोल ते हर इक्क साईज़ दे साढ़े कोल फ्रिज़ न निक्के बी हैन बड्डे बी हैन मतलब की अट्ठ ज्हार कोला स्टार्ट होई जंदे साढ़े कोल फ्रिज़ ओह्बी मिली जाने तुसेंगी छे किलो दी दस्स किलो दी ओह्बी साढ़े कोल छे ज्हार प्राईज़ ऐ छे ज्हार कोला साढ़े प्राईज़ स्टार्ट होई जंदी ऐ उसी बी हैन तुसें केह्ड़ा चाहिदा तुसें विंडो चाहिदा स्विफ्ट चाहिदा ओह् बी ऐ साढ़े कोल

होर दस्सां तुसें ई कोई आं ओह्बी ऐ वॉशिंग मशीन बी ऐ साढ़े कोल तुसें वॉशिंग मशीन दा लग्गी जाह्ग चलो असें थोह्ड़ा बहोत घट्ट करी लैगे कोई चार पंज सौ रपेआ करी लैगे घट्ट आई जायो तुस लैन